पशुपालन में उपयोग किए जाने वाले जो कुछ सामान्य प्रकार के जो पशु हैं उनमे जो उनका जो आहार है वो जो उनको भोजन दिया जाता है खाने के लिए वो उन कई प्रकार का भोजन है जैसे सोयाबीन है जो घास है जो हरी घास है उसको दिया जाता है सुखा चारा है उसको दिया जाता है गेहूँ की जो कटाई है उसके बाद जो भूसा बनता है गेहूँ का भूसा वह दिया जाता है बाजरे का जो बाजरे की जो फसल की जाती है उससे जो भूसा बचता है उसको दिया जाता है इस प्रकार से इसको जो खल है हमारी खल को दिया जाता है सरसो को निकाल कर सिर सरसों से जो खल बनती है उसको दिया जाता है इस प्रकार से काफ़ी सारे जो है आहार दिया जाता है और उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पशुओं को हम यही सब खाना खिलाना पसंद करते हैं और उनकी समय समय पर देखभाल भी करते हैं इस प्रकार से हम उनको सर्दियों में ज़्यादातर सुखा भोजन देते हैं इससे हमारे पशु है जो स्वस्थ रहते हैं उनसे कोई भी बीमारी नहीं होती है इस प्रकार से जो हमारा यह जो पशु है उनके हम स्वास्थय का ध्यान रखते हैं